राजस्थान में जो प्रमुख धर्म हैं वो हिंदू धर्म है वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं परंतु ज़्यादा जो महत्वता अगर ज़्यादा जाति में अगर लोग कहें तो वो हिंदू धर्म है और उन्हीं की जो भी रीती रिवाज और जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हीं की प्रसिद्ध हैं हिन्दू लोगों की और यहाँ पर जो हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या बौद्ध की अगर हम बात करें अलग अलग धर्मों की सभी का खान पीना सभी का रहन सहन और अगर वहीं हिंदू मुस्लिम की बात करें हम तो खान पीन से लेकर कपड़ों के पहनावे तक बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं तो सभी का अपना रहने का जो दैनिक जो रहने की जो जीवन का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है और राजस्थान के अंदर जो प्रमुख धर्म है वो हिंदू धर्म है